یوں تو اردو زبان دوسری زبانوں کے مقابلے میں بہت ہی نئی نویلی زبان ہے لیکن اس کی بہت ساری خصوصیات بھی ہیں اور بہت ساری ایسی خصوصیات اردو زبان کی بھی ہیں جو اس کو دوسری زبانوں سے الگ کرتی ہیں اس کو ایک انفرادیت کا درجہ بخشتی ہیں جیسے اردو زبان میں متعدد زبانوں کا امتزاج پایا جاتا ہے یہ کسی اور زبان میں نادر ہی ہے کہ کسی اور زبان میں ایسا ملے ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی زبان سے بھی الفاظ اور بہت ساری چیزیں اردو زبان میں آئیں اسی طرح سے ہندی عربی اور مختلف زبانوں سے اس کے علاوہ اردو زبان کی گرامر جو ہے یہ بھی کافی اس کی بھی ایک خاصیت ہے کہ یہ ہندی زبان جو ہے اس کی گرامر سے بہت حد تک ملتی جلتی ہے بہت حد تک کیا مطلب آپ یہ کہیں کہ مکمل طور پر ملتی ہے تو یہ اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا اور جہاں تک اس کے تلفظ کا بات ہے تو اس کے تلفظ میں ایک نرمی رکھی گئی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کہ وہ عربی زبان کی طرح بالکل سختی سے اس کا تلفظ جو ہے اسی کو ادا کرنا ہو جیسے ہا ہے قاف ہے شین ہے ص ہے ان ساری چیزوں کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہو بہو ویسے ہی محنت کر کے جیسے عربی زبان میں کرتے ہیں کریں بلکہ اردو زبان میں اس میں نرمی رکھی گئی ہے